अगरि मां बाइकिंग करण जे समय जेको अनुभव मूंखे थींदो आहे अगरि हुनजी मां ॻाल्हि कया त मां जॾहिं बि किथे सफ़र में वेंदो आहियां या बाइक हलाईंदो आहियां त उन सफ़र जी जेकी मुंहिंजी अंदरि जेकी उत्साह हूंदी आहे हुनजी वज़ह सां मुंहिंजे अंदरि हिकु अलॻि ई ऊर्जा हूंदी आहे पर तॾहिं मां उन ऊर्जा खे पंहिंजी रा बाइकिंग ते मां कोन्ह अचण ॾींदो आहियां की ॾाढो ख़ुशि आहियां त बाइक ॾाढी स्पीड में हलायां ऐं ट्रैफ़िक रूल्स वगै़रह फॉलो न कया पंहिंजे मजे में ई हुजा ख़ाली ईअं न कंदो आहियां छो की मूंखे मुंहिंजी ज़िंदगी जो ख्यालु आहे छो की ज़िंदगी भॻवान हिकु बार ॾिनी आहे त हुनजी कदरु कयो हो मूल्यवान आहे ॾाढी मां हीअ शब्द ध्यानु रखी करे ऐं हमेशह ट्रैफ़िक रूल्स फॉलो करे ही गाॾी हलाईंदो आहियां हमेशा जेको बि हाइवे या रोड्स ते जेकी बि स्पीड लिमीट हूंदी आहे उन स्पीड लिमीट जे अंदरि ई गाॾी हलाईंदो आहियां ऐं किथे बि वञण जी मां जल्दी जल्दी करे रश कोन्ह कंदो आहियां हमेशह नैचुरल गाॾी हलाईंदो आहियां